वएह देखिऔ हमरा आरके एगो पर्व होइ छै छठि से ओहि छठिमे जे छै नऽ से अथी छओ दिना जे छै नऽ से अरवा खाय पड़ै छै अरवा खाइके तब जे छै से खरना करय छै खरना करिके तब धान आर कुटलक अरवा धान आर कुटिके दूध लायलक दूध लानिकऽ तब भरि दिन सहल भरि दिन सहिके आ तब जे छै नऽ खरना करलक खरना करलक तब फेर ओहि भोरमे न से भरि दिन सहल सहल तऽ पूरी पकयलक मतलब पूरी तूरी बनयलक खजुरिया बनयलक पिरुकिया बनयलक कोनियामे दय लऽ सूप लानलक तऽ सूप आरके सजयलक उजेलक सभ कुछ करलक तब फेर जे संँझका अर्घ्य भेल जे संँझका अर्घ्य भेल तऽ ओतय घाट पर गेल तऽ घाट परसँ जे आबय छै तऽ ओतयसँ आबय छै घाट पर से प्रसाद लेने गेल साँझके तऽ फेर ओतयसँ आयल तब फेर भोरके भिनसरेसँ फेर अपन सजेलक उजेलक तब फेर गेल घाट घाट पर जे गेल तऽ फेर सूरजके अपन हाथ उठेलक हाथ उठाके ओतयसे आयल तऽ फेर सुरुजके अपन भोग लगेलक भोग लगाके फेर देखिऔ ई पाबनि जे छै नऽ से बहुत भारी पाबनि छै बुझलियै न छओ दिना बुझिऔ जे भरि दिना भरि राति चारि दिना लागि जाइ छै लोकके सहय मऽ एतए भारी पाबनि छै छठि छठि बहुत भारी पाबनि छै बुझलियै न ओहिमे बहुत अथी सहय छै छठि पर्व बहुत अथीसँ होइ छै नियमसँ होइ छै एतए बढ़िआँ पाबनि होइ छै छठि छठिमे अपन भोरका अर्घ्य दिना छै न तब ओतएसँ आयल सूप जल सगरे जे छै से अपन जल तल ढ़ारि देलक आ अपन सभ किछु पूजा पाठ करिके तब अपन भोग लगेलक भोग लगाकऽ अपन जे छै से आप बाल बच्चासभ अपन खयलक पिलक अपन फेर सभ खयलक पिलक अपन सुर सार लगाए देलक ईसभजे छै नऽ इएह होइत छै छठि पाबनिमे बहुत भीड़के छठि पाबनि होइत छै चारि दिना एहिमे बुझिऔ सहल रहय छै सहनाइ होइत छै एतए भीड़के पाबनि होइत छै